जोंनि ओनसोलाव गय बिजनेस खालामो माखै बिजनेस खालामो माइनि बिजनेस खालामो बिजनेसाथ' जोंनि बेवहाय बहुत दङ जुखाम दङ जुखामखौ जोङो बिजनेस लानानै जोङो बिजनेस खालामनानै फानो जों लानानै बायनानै जों फानफिनो जोंनि बेवहाय गयबो फानो माइबो बायनानै बिजनेस खालामो बिजनेस खालामनायाव गय बिजनेस खालामनो हायो माइ बिजनेस खालामनो हायो माकै जुखाम खालामनो हायो फाथैबो बिजनेस खालामो मैगं थाइगंबो बिजनेस खालामो जोङो आलु गायनानै जोङो बिजनेस गायो बानलुखौ फोनानै गायनानै जोङो बिजनेस खालामो आरो मैगं थाइगंखौबो जोङो बिजनेस खालामो जोङो बुहुत बिजनेस खालामनो हायो मेगं थाइगं बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि बिजनेस खालामनो हायो जोङो गय हालदै बिजनेस खालामनो हायो बायदिसिना बिजनेस गय नारेंखलनिबो बिजनेस आरोबाव थालिरनि बिजनेस खालामनो हायो